नमस्ते सर नमस्ते बोलिए हाँ जी बोलिए कैसा कॉपी चाहिए आपको किस प्रकार का आप जैसा चाहेंगे वैसा बुक मिल जाएगा आपको मेरे यहाँ पर

हाँ मतलब बच्चा किस क्लास में है आपका हाँ तो मिल जाएगा मैम आइए आप दुकान पर देखिए आप जैसा चाहेंगे वैसा मिलेगा आपका प्राइस भी डिस्काउंट में दे देंगे और कटर भी पेंसिल भी नटराज का है जी मैम बोलिए हाँ बुक भी है बच्चा छोटा बच्चा के लिए वह जो इंग्लिश में नहीं लिखा रहता है ए फॉर एप्पल और यह सब क्या बोलते हैं यह अरे पोअम वोयम कि बुक भी है व सब है ऐसे मतलब जैसे मतलब ब छोटा बच्चा है तो आपको यह ही अरे इसका तीस रुपये का मिल जाएगा बुक और एक वह आएगा मिलगा वह हन्डरेड रुपये का वह पढ़ने वाला है वो उसमें ए फॉर एप्पल यह भी है दिया रहेगा पोअम भी दिया रहेगा और यह क्या बोलते हैं वन टू दिया रहेगा यह सब हाँ उसमें सब आपको मिल जाएगा थोड़ा सा नहीं नहीं वह हंड्रेड का है आइए आप जैसा लेंगे तो हम फिर कम कर देंगे आइए दुकान पर आइए देखिएगा तब ही ना सामान तब उस हिसाब से आपको मतलब भाई बताएँ गे हम

हाँ एक दम एक दम सही है एक भी आपको शिकायतक मोक़ा नहीं देंगे मैम आइए आप देखिए सब चीज़ एक दम बढ़िया है हाँ कितने बजे निकलेंगे मैम ठीक है मैम आइए देखिए जैसा आप बुक वूक ले लेंगे ना तो हम आपको ऑफर में दे देंगे पैसा छोड़ देंगे ऐसा बात नहीं है ग्राहक है आप जैसे लेंगे

एक दम एक दम अच्छे से देंगे मैम कोई दिक़्क़त आपको शिकायत नहीं मौक़ा मिलगा ठीक है मैम हाँ मैम आपका आ जाएइगा